जनानियां जेह्ड़ियां न ओह् बड़ी सारी मुश्कलां झलदियां न जियां अपने गै घर च जां होर कोई कम्म होई गेआ ते ओह्दे च बी उनें बड़ा ज्यादा कम्म करना पौंदा ते होर बी बड़ा सारा जियां पैह्ले ते जियां जेह्दा ब्याह् ते होई गेआ उसी घर आइयै ते उसी होर ज्यादा मुश्कल होंदी कुसै दे घर आइयै थोह्ड़ा बोह्त कि'यां कम्म करना फ्ही अगर ओह् रैह्न सैह्न थोह्ड़ा करी लैंदी ते फ्ही कम्म बी ज्यादा गै होंदे कम्म दे कन्नै कन्नै गै होर बी बड़े सारे कम्म बनी जंदे जियां बच्चे होई जंदे ते उंदी परवरिश करनी उनेंगी बी दिक्खना ते अपनी फैमिली गी बी दिक्खना ते होर बी खेतीबाड़ी दे कम्म बी करने ते माल मवेशी रक्खे दे होन ओह् बी करने ओह् बी कम्म सारे करना बाकी अपने घर दे घर दा कोई बी कम्म होग ते ओह् बी ते करना ते होर ते साढ़ी सोसाइटी बिच्च माइनर दा बड़ा ज्यादा रोल ऐ कि के ते इं'दा घर बी बोह्त ज्यादा कम्म होंदा ते बाह्र जाइयै बी कम्म करना गै पौंदा ऐ ते करदियां बी हैन ते एह्दा बड़ा ज्यादा रोल ऐ होर कोई मलाजम होग तो आफिस बी जाना उत्थें बी कम्म करना ते फ्ही घर आइयै अपनी किचन दा जां घर दी सफाई होई गेई जां खेतीबाड़ी होई किश बी ओह्दा बी कम्म करना ते इं'दा बड़ा ज्यादा रोल ऐ कम्मै आस्तै होर अज्ज दी डेट च साढ़े समाज बिच्च सुरक्षित नेईं हैन महिला बाकी इ'यां पढ़ाई आस्तै जां होर कोई वर्क होई गेआ कोई बी कम्म होई गेआ ओह्दे आस्तै इनेंई मौका दिंदा जंदा ते कम्म करने दा कम्म बी करदियां कोई बी सर्वस जां नौकरी लग्गी दी उत्थैं बी जंदियां फ्ही आइयै घर बी बड़ा ज्यादा कम्म करदियां लेकिन केईं केईं जगह् ऐसियां न कि जित्थें महिलां बिलकुल सुरक्षित नेईं हैन लेकिन किश अच्छियां बी हैन कि जित्थें ठीक न महिलां कम्म बोह्त ज्यादा करदियां होर इं'दा जेह्का हार्ड वर्क ऐ घर दा होई गेआ चाहें कोई होर होई गेआ लेकिन एह् अपना बड़ा करदियां